टेक्नोलोजी सगल्यान शे ताच्या कामांत टेक्नोलॉजी हें सगल्यान चड म्हत्वाची आसा कारण म्हणजे ताका लागून एक मनशांचो चड मनशां काम करता ते कमी जालां हय ताचो ताचो हें सगल्यान व्हडलो इफेक्ट म्हणल्यार जे डेली वेजीस वर्कर आसा तांचेरय पडला कित्याक जितली जितली मशिनां आयलीं तितलीं तितलीं आमी मनशाचो वापर करपाक कमी कमी करपाक लागलीं जशीं की भात रोयता तेन्ना बी आतां मशीन आयलां भात रोवन जालें की जें भात भात जे आमी पयलीं काडटालीं मळटालीं जे हातीन सगळे काणटालीं तें सगलें हातीन जातालें पयलीं मनशाचो वापर लागतालो ताका पूण आतां तो लागना आतां मशीन आयलां आतां तरातराचें मशीन आयलां तेच तरेन पयलीं जोत घालतालें तेन्ना आमकां मशीन पयलीं मशीन नासलें कारण मनशांचो आदार लागतालो प्लस बैलांचो आदार लागतालो पूण तें आतां ना आतां ट्रॅक्टर आयला तेच्या कडेन तरातरांचीं मशिनां आयलां तें सगळें मनीस जे करताले तें सगलें मशिनान रिप्लेस रिप्लेस केल्लें आसा आनी आतां जी आमी टेक्नोलॉजी शिवाय आतां कांय करुंकूच शकना अशेंच आमी म्हणूंक शकता बट आयज कालच्या जमान्यान आमकां मनशाय बी तशी काम करपाक मेळना सगल्यान पयलीं म्हणल्यार शेतान वावुरपाक आमकां मनशान मेळणा कित्याक शेतान वावरूंक आतां अशें लोकांक दिसूंक लागलां की हां शेतान वावरप म्हणजे कमी कमीपणाचें काम हें आमी करूंक जायना म्हणून ताका लागून हांगासर सगल्यान म्हत्वाचें जो रोल प्ले करता तें म्हणल्यार टेक्नोलॉजी म्हणजे सगलीं कडेन आमी मनशाचेर डिपेंड रावूंक शकना की मनीस आयज येतलो फाल्यां येतलो अशें जाता की पूण टेक्नोलॉजीचेर तरी आमी डिपेंड रावूंक शकता सगल्यान पयलीं मोटर आतां कितें तरी उदक शिंपपाचो मोटर आयला वा पंप आयला ताणें तर सारकें मनशांचें काम सारकें कमीच केल्लें आसा जितले मनशां पयलीं तर हातींनी कळसुल्यांनी उदक काडटाले तें आनी त्रासाचेंच काम कशें आसलें आतां मोटर आयला आनी शेतकारांचें काम तितलेंच कमी जाल्लें आसा मोटर म्हणल्यार इलेक्ट्रीक म्हणल्यार मोटर चलोवपा खातीर इलेक्ट्रिसिटी लागली ताची बी सगल्यान चड वापर तेच तरेन मागीर शेतान लायट आयली लायट घालपाची जाल्या मागीर आनी लायट आयली शेतान मोटर आयलो मागीर

टोर्च काडपाकूय शेतकाराक टोर्चाचो वापर जाता कित्याक जेन्ना ते पयलीं जेन्ना टोर्च नासलो तेन्ना पेट्रोलाचे दिवे घेवन वयताली वा आनी कवदे बी घेवन वयताली पूण आतां आमचे कडेन टोर्च आयिल्ले आसा म्हणून आमी ताजेर ताजेर टेक्नोलॉजीचेर शेतकारूय बी जे तरेन सादारण मनीस डिपेडंट आसा ते तरेन एक शेतकारूय बी टेक्नोलॉजीचेर डिपेंडंट आसा ताका दर कामांक टेक्नोलॉजी लागता झाडां शिंपतलो भाजी शिंपतलो जाल्यार ताका मोटराचो वापर लागलो मागीर ते सकाळचे एग्जांपल जे भेंडे आसता ते सकाळचेच काडपाचे आसता भेंडे मागीर लेडी फिंगर जे सकाळचेच काडपाचे आसता ते सांचे काडूं शकना ताका लागून तांकां टोर्चाचो वापर लागलो कित्याक तांकां बारीकसाणीन पळोवपाक पडलें कित्याक आयच्या काळार जे तरेन केरोसीन तर आतां मेळच ना सो ते हांचेर डिपेंडट रावुंकूच शकना तांकां जी आज काल जी टेक्नोलॉजी मेळटा ताचेर डिपेंडंट रावचे पडटा आय आयच्या शेतकाराक